हेलौ माइरं नांगौमोन आंनो सललिस थाखा थार आंथ' मोनबा जाग्रा माइरंबो नांगौमोन औ रनजितखौ नांगौ एइ आं सेन्ट्रेलखौ नाङा हाय आंनो लखेलखौसो नांगौ औ एसे खम खालामदो औ सेरबासो नांगौमोन आङो गाबोननो लायगोन जोसाफ्रालाय बेसेबां जोसा ना औ मायब्रा फ्रालाय

दे आंनो रन्जिथखौनो हरदो जाफाबो जाफाबो ए नांला आंनो इसि बुरजा दामखौ आङो रन्जिथखौनो बायनोसै बारा नाङा सेरबासोल' नांगौ आं लायगोन नाङाबो नाङा थाबोनाय बानानै लाबोगोन माइब्राखौ फैसा गैया नांला आयौ बाखिबो हरो होनबालाय सेरनैसो हरफादो औ होनबा औ सेरनैसो लांनोसै लाबो फाननोसै औ औ जायो दोनदो दे होनबा जाबाय औ दोनदो दे दे थाब लायगोन आंहाबो जानो गैखाया